ہندوستانی معاشرہ مذہب کے رنگا رنگ گلدستے کے مانند ہے جہاں مختلف مذاہب کا گہرا اثر نظر آتا ہے یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی جین بدھ اور دیگر مذاہب مل جل کر رہتے ہیں مذہبی مذہب انسانوں کو روحانیت اخلاقیات اور انسان دوستی کی تعلیم دیتا ہے یہ معاشرتی روایات تہواروں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو تشکیل دیتا ہے دوسرے مذاہب کی عبادات روایات اور ہم آہنگی کا جذبہ قابل قدر ہے اسلام کا امن عیسائیت کی خدمت ہندو دھرم کا عدم تشدد سکھ دھرم کی قربانی بدھمت کا دھیان سب سیکھنے کے قابل ہیں یہ مذاہب انسان کو بہتر بننے کا سبق دیتے ہیں نہ کہ نفرت کا ہندوستان کی خوبصورتی اس تنوع میں ہے جہاں پر مذہب کو آزادی حاصل ہے شہریوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں مذہب کو نفرت پھیلانے کیے بجائے محبت اور ہم آہنگی کا ذریعہ بنائیں تعلیم مکالمہ اور رواداری کے ذریعے ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکتا ہے مشترکہ تہواروں میں شریک ہو کر آپس میں قربت بڑھائی جا سکتی ہے میڈیا اور سوشل پلیٹفارم پر نفرت کے بجائے اتحاد کا پیغام پھیلانا چاہیے آئینی اقدار جیسے سیکولرزم اور بھائی چارہ اپنانا ضروری ہے ہمیں فرق نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر تعلقات بنانے چاہئیں تبھی ہم وشودھو کمبٹم یعنی ساری دنیا ایک خاندان ہے کو سچ کر پائیں گے